अशें खंयचेंय पुस्तक हांव सांगूंक शकना

पूण हो कांय लेख कांय वृत्त पत्रांतले लेख किंवा एकादें ल्हानशें स्पूट वाचन अशें हावें केलें किंवा कोणें म्हाका सुचयलें अशें पुस्तक वाच रे बरें तातूंत वैज्ञानीक संकल्पना एकादी सांगिल्ली आसा किंवा धार्मीक एकादें पुस्तक दिलें म्हाका किंवा तातूंत कांय अतर्क गोश्टी बद्दल म्हाका कांय गोश्टी सांग म्हाका त्यो गोश्टी पटना किंवा त्यो वैज्ञानीक संकल्पना म्हज्या लक्षानूच येना ताचें कारण अशें आसूंक शकता की मनशाची रचना जी उजवो ब्रेन आनी दावो ब्रेन असो जो जाल्लो आसा मेंदू तातूंत एक वैज्ञानीक दृश्टीकोनांत तो गणिततज्ञ ह्या दृश्टीकोनांत विचार करता आनी एकादो आर्ट ह्या दृश्टीकोनांतल्यान विचार करता कला हो आर्ट तर कदाचीत म्हजो मेंदू त्या दृश्टींन एकादो भाग डिवलोप जालो आर्ट कला ह्या दृश्टीन त्या मुळे म्हाका खूब तातूंत गणित किंवा विज्ञान ह्या दृश्टीकोनांतल्यान खूब म्हाका समजा खगोलशास्त्रा अशा बद्दल म्हाका कोण सांगूंक गेलो तर म्हाका व्हडलें तातूंत गती ना ताच्या म्हाका तें आवडटलें आवडलें अशें ना तातूंत पूण जयंतन नार्वेकार सारकेल्यान जें बरयल्लें आसा सौम्य भाशेंत तें हांव आनंदान वाचीन पूण अशें म्हाका सांगूंक शकना की एकादें अतर्क पुस्तक म्हाका लेख सांगलो आनी तो वाचलो किंवा तो गोश्टीच म्हाका समजुना इमप्रेक्टिकल म्हाका दिसल्यो तर म्हाका तें आवडूंक ना अशें म्हाका दिसता